जय झूलेलाल अॼु एकवीह सदीअ में बि माण्हू अंधविश्वास खे काफी मञींदा आहिनि अंध विश्वास में घणनि प्रकारनि जा अंधविश्वास अची वञनि था जीअं त कुझु माण्हुनि खे ईअं विश्वास थींदो आहे त घर जे ॿाहिरां लीमो मिर्च बधण सां घर खे नज़र न लॻंदी आहे या कोई जादू टोनो न थींदो आहे या दरवाज़े ते लीमो या नारेलु घोड़े करे रखण सां उन माण्हूअ जे शरीरु जी पीढ़ा लही वेंदी आहे पर अॼ जी जनरेशन एॾी पढ़ियल गढ़ियल थी करे बि इन ॻाल्हि ते विश्वास करे थी इहो सा ग़लति आहे जेकॾहिं पंहिंजी पीड़ा कॾहिं ॿे जे मथां विझण न थींदो आहे पर इहो सभु कर्मनि जो हिसाबु हूंदो आहे अलॻि अलॻि ज़ाति जा माण्हू बि अलॻि अलॻि अंधविश्वास कनि था कंहिं ज़ाति में कंहिं क़िस्म जो अंधविश्वास हूंदो त कंहिं ज़ाति में कंहिं क़िस्म जो इहो सभ सा ग़लति आहे ऐं हिन खे न मञणु खपे इन खां पोइ मां एतिरो चवंदसि त अंधविश्वास न ई फैलाइणु खपे ऐं न उन ई ते करणु खपे जेकॾहिं को माण्हू हिन ॻाल्हि खे पको पकिड़े ॿीठो आहे त उन खे बि इहा ॻाल्हि सम्झाइणु खपे